आङो आंनि फिसाफोरखौ फरायजानो लुगैयो मानोना दानि जुगाव फरायनाय गैयाब्लानो जेबो खामानि जाया सान्नानै आङो आंनि फिसाखौ मोजां फरायजानो लुगैयो आङो सिगाङावनो आं आंनि फिसाखौ फरायजानो लुगैगोन जेनेबा मेट्रिक इग्जाम जोबखांनानै हायार सेकेण्डारी जोबखांनानै आङो डक्टर बा इन्जिनियार फरायजानो लुगैगोन आरो मानो होनोबा दानि जुगाव फरायनाया कम्पिटिसन जालांबाय ओरैनो टिसार लाइन फरायब्लाबो बेलेक लाइन फारायब्लाबो जों ओरैनो गोग्लैसोनानै थानांगौ जायो बेनिखायनो आं डक्टर इन्जिनियारखौ फरायजानो लुगैयो मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिआव इन्जिनियार डक्टरफोरा खम बेनि थाखायनो गोबां जानांगौ जोंनो डक्टरफोर जानो हायोब्ला जों जायगायावनो गामिनि बोराय बुरै मानसिफोरखौ मोजाङै नायनो हायो आरो जोंनि बर' हारिआबो बर' फिसाया डक्टर थायोब्ला निजिनिनो हारि होन्नानै रायज्लायनानै गावनि बेमार जानाय लोमजानाय साजानायफोरखौ बर' रावआवनो मोजाङै स्रा बुंनानै लानो हायो बेफोरनि थाखायनो आङो आंनि फिसाखौ डक्टर बा इन्जिनियार जाजानो आं लुबैयो आरो आङो फंबायखौ फरायजानो लुबैयो मानो होनोब्ला जेनेबा जों फरायनानै लाखांनायनि उनाव जोङो उनफ्रावहाय साख्रि बाख्रिखौ नागिरनानै लाबाय थानो हायो आरो बिमा बिफाखौ जों जाहाथे मोजाङै जोथोन लानो हायो फरायनांगौ खिनिखौ जों फरायनानै लायोब्ला उनावब्लाबो जोङो साख्रि नागिरनानै जेनेबा निजिनि बिमा बिफाफोरखौ जों मोजाङै जाहोलांनो हायो मोजाङै जाहोलांनो हायो बिनि थाखायनो आङो फंबायखौबाबो फिसाजो फिसालाखौबाबो मोजाङै फरायनानै साख्रि लाजानायखौ आङो लुबैयो